चुनाव जे दौरानि असांखे जेकी मुश्किल जो सामनो करिणो पवंदो आहे उहो हिकु इहो आहे की जेकी बि हुते पाटीस उपलब्ध हूंदी आहिनि हुन मां असांखे हिक पाटी च खे चुनाव ॾियणो हूंदो आहे त असांखे उहो हिक तु तुलना करिणी पवंदी आहे असां पाट पाटीस में की कहिड़ी पाटी अनाथ ऐं असां जे लाइ सुठो कंदी आहे इहा पंहिंजे भ भारत देश लाइ ऐं कहिड़ी बाटी हूंदी हू जेकी भविष्य में असांजे लाइ लाभकारी हूंदी आहे ऐं असांजे देश खे अॻियां वधाइण में असांखे मदद कंदी